یقیناً چند کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی ترغیب دی ہیں ان میں سے ایک الیکس میٹ ہے یہ کتاب ایک نوجوان چرواہے کی ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے سترک رہتا ہے اس نے مجھے یہ سکھایا کہ اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دل کی آواز سننی چاہیے اور ایک اور کتاب ہے سات عادات موثر لوگوں کی اس کی بات کی جائے تو یہ کتاب زندگی میں موثر اور کامیاب بننے کے لیے سات بنیادی عادات کے بارے میں ہے اس نے مجھے اپنے زندگی کو منظم کرنے مقاصد کو طے کرنے ان پر کام کرنے کے لیے بہت مفید تجاویز فراہم کی جن کو اختیار کر کے مجھے بہت ترقی ملی اور اپنی زندگی میں مجھے چاہا محسوس ہوا اور ایک کتاب اٹومک ہیبٹس ہے یہ کتاب چھوٹی چھوٹی عدات کی طاقت کے بارے میں ہے اور یہ کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بری کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں اس نے مجھے اپنی روزمرہ کی عادات پر نظر ثانی کرنے اور بہتری لانے کی ترغیب دی ہے اور ایک کتاب ہے مناظر خیالات یہ کتاب ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے زندگی میں کئی مقاصد کئی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بچتا ہے جس نے مشکل حالات میں بھی اپنے زندگی کا مکصد تلاش کیا اس نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں مشکلات کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کا مکصد تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں یہ کتابیں نہ صرف عملی مشورے فراہم کرتی ہیں بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤ پر گہری نظر ڈالنے کی ترغیب بھی دیتی ہے ان ان کتابوں نے مجھے اپنے زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے